हेलो जी हम टूरिस्ट छी दरभंगा से अयलहुॅं हँ हम हम सुनलिए जे सुपौलमे एक टा प्रसिद्ध मन्दिर छै बजरंगबलीके ओहि मन्दिरके बारेमे किछु जानकारी अहाँ से लै ले चाहै छियै की केहेन मन्दिर छै बताबियो कने ओकर विषयमे हुँ हुँ जी जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हँ हुँ हुँ हुँ हुँ अच्छा अच्छा हँ हुँ हुँ होस्पिटल सँ पछिम हुँ हुँ अच्छा अच्छा हँ पता चललै बड़ा दूर दूर से लोग आबै छै वहाँ बजरंगबलीके दर्शन करै लै तऽ किछु बिशेषता हेतनि हुनकर तहन ने जी जी किछु बताबियो अपने हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ अच्छा अच्छा हुँ अच्छा देखियो हम जे अयबै बजरंगबलीके मन्दिर तऽ हम आबि रहल छी अखन दरभंगा से तऽ हमरा कोन रस्ता उचित हेतै ओतय पहुँचैके लेल से कने हमरा गाइड करू अहाँ कोन रास्ता से हम जे छै से अयबै ओतऽ हम फोर लेन पर छी अखन फोर लेनके तरफ से आबि रहल छी हम भपटियाही पहुँचलहुॅं हेँ अखन जी जी अच्छा अच्छा हँ से लिखल छै भपटियाही से सुपौल पच्चीस किलोमीटर हुँ हमरा फोर व्हीलर यऽ हुँ हुँ हमरा ने से तऽ मार्ग पर जे छै ने पथ प्रदर्शित कयल छै जे सुपौल एमहरमे से जाइ छै रास्ता ओ देख रहल छियै हम नहि नहि हम ई जानऽ लए चाहैत रहियै कि सुपौल बजारमे हम जहन घुसबै तऽ ओतऽ से हम कोन रास्ता पकड़बै पिपरा बला रास्ता पकड़बै कि सहरसा बला रास्ता पकड़बै कि जे रास्ता उचित हुए से हमरा बताबु अच्छा अच्छा थाना रोड हुँ अच्छा अच्छा महावीर चौक सड़के पर छै की अच्छा ठीक छै ठीक छै तऽ हम आबै छी अपने से भेँट करब कने हमरा घुमा फिरा देब अहाँ ठीक ठीक छै ठीक छै